गांवच्या लोकां खातीर कायद्याच्यो सेवा दिवपाक अडखळी येतात कित्याक काय म्हणल्यार खुबदां अशें जाता की दोग जाणां मदीं कसलें तरी प्रॉपर्टी लागून झगडीं जाता आनीक तेमकां खबर आसा बाबा प्रॉपटी कोणाली कितली कोणा मेळटली पूण तेमकां आपूण खरें आसा तें दाखोवपाक सुद्दां आदवोगादा मुखार हाडपा पडटा तेगेली फीज दिवपा पडटात ही केस वर्सा दोन वर्सां चार वर्सां न्यायालयांत चलत रावता मागीर केन्ना तरी एक चार पांच वर्सान ताजेर ते कितें तरी सुजाव तेमकां मेळटा दुसरें म्हणटल्यार पोलीस स्टेशन पोलीसांचेर सुद्दां एक एकदां खूब दबाव उरता तेमचे किदें काम म्हणल्यार गुण्ण्य कोणी केलो जाल्यार आनी तो गुणेगार जो आसा तो एक वेगळे एक खूब कोणा तरी वळखीचो आसा किंवा तेगे इनफ्लुएंस खूब आसा जाल्यार ताका पुलीसांचेर सुद्दां प्रेशर उरता की ताका गुनेगार असो साबीत करपा ना किंवा ताका कितेंय तरी आमी ये करया हें आज काल आमी टिवी पळयतातूच ताका लागून गुण्ण कोण करता आनी ताका लास्टाक धरता दुसऱ्याकच हे अडखले जे आसतात ते सगळे तयार जातात आनी कायदो हो सेवा दिवपाक हें आमकां अडखले आडयतात ताका लागून लोकां खातीर हे कायद्याची सेवा तेमच्या कडेन पर्यंत पावनात